जी हमारे यहाँ के छात्र दूसरे शहर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा का व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ सरकारी स्कूलें हैं जिसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है यहाँ के सरकारी टीचर जो आते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं और बच्चों पे ध्यान नहीं देते जिससे बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते इसलिए हमारे जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो कि दूसरे शहर जाके पढ़ते हैं वहाँ रूम लेके हाई स्कूल जब वो पास हो जाते हैं तो फिर चाहे वो घर आ जाते हैं या फिर ट्वेल्थ पढ़ना पढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है